मेरी त्वचा के लिए एक मुझे उत्पाद बताया गया था जो मैंने कुछ समय अपने ऊपर इस्तेमाल किया और वो मेरे चेहरे के लिए थोड़ा हानिकारक रहा है मैंने लोगों से सुना है कि वो बहुत ज्यादा उपयोगी है बहुत ज्यादा फायदा करता है बल्कि मुझे उससे नुकसान ही हुए हैं ज्यादा कुछ फायदे नहीं हुए उलटे फुंसीयाँ आ गईं हैं चेहरे पर और भी बहुत सारी चीजें परेशानी आईं हैं तो मैं उस उत्पाद से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मैं लोगों के कहने पर उसे लिया कि और कम्पनी वालों के साइट से साइट से भी बोला गया था कि कि वो अच्छा है आप एक बार इस्तेमाल करके देखें लेकिन नहीं वो मेरे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं रहा है जिससे मैं आपके उत्पाद से बहुत ज्यादा नाराज हूँ